इस रोज़ बदलती हुई दुनियाँ के बारे में बात करें तो हम जानते मोबाईल इंटरनेट की वजह से जैसे हम मोबाईल इंटरनेट का मनोरंजन के क्षेत्र में बात करें तो जैसे हम पहले कभी भी कुछ भी गेम खेलना होता था तो हम घर के बाहर खेलते थे और अब मोबाईल का मोबाईल इंटरनेट का ज़माना आ गया जिससे बच्चों को घर अब घर में ही घर में ही मोबाईल से गेम खेलने लग जाते हैं अब वो लोग कहीं जाते नहीं खेलते नहीं हम बात करते हैं कोई भी ऑनलाइन फॉर्म की तो हम पहले किसी भी फॉर्म को भरने के लिए हमें

और हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है और लगे और शॉपिंग की बात करते हैं शॉपिंग हम पहले हमें कहीं मतलब दुकानों में कपड़ों की दुकान में जाना पड़ता था शॉपिंग करने के लिए लेकिन अब इंटरनेट का जमाना आ गया जिससे हम घर बैठे ही ऑनलाइन साड़ी फ्रॉक जीन्स टॉप कुछ भी ऑनलाइन घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते और बात करते हैं खाने के बारे में हम पहले रे हमे कुछ भी अच्छा पनीर शाही पनीर पिज़्ज़ा बर्गर खाना होता था तो हम हम रेस्टोरेंट या किसी किसी बेकरी में मीठे के लिए जाते थे लेकिन अब अब तो ज़ोमेटो स्वीगी जिससे ऐसे ऑनलाइन एप आ गए जिसकी मदद से हम ऑनलाइन घर बैठे ही यह सब अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं बस उसमें हमें अपना नाम एड्रैस नम्बर बस डालना होता है इससे हमें बहुत ही और शहरों में भी यही सब चल रहा है जिससे बहुत ही बहुत ही बदलाव आ गया है